आतां गोवान आमच्या गोंयान हांगा अशी एक कंपनी स्टाट ओपन जाल्या जेणे करून तुगेले जे पन्ने टि वी आसात किंवां मिक्सर आसात सगळे इलॅक्ट्रिकल आयटम्स एक कडेन करून दवरपाचें जें तूं वापरना जें तूं भायर उडोवपाचें आसा तें तुका भायर उडोवपाक गरज पडना तांकां एक फोन कॉल करपाचो आनी ते फोन कॉलाचेर ते तुगेले सगळी आपल्याली ट्रक किंवां पिकअप सगळी ते घेवन येतात आनी जे तुगेले आयटम्स आसा ते सगळे व्हरतात आनी जे ते आयटमांतले जे किदें डिस्पोज करपाक आसा ते डिसपोज करतात आनी जे जे जे भितरले ते कितें तांकां यूज करपाक मेळटा ते परत रियूज करतात आनी ते परत यूज करतात ते आनी किदें डिसपोज आसा ते भायर उडयतात आनी किदें यूज करपाक मेळटा तें दवरून ते परत रियूज करतात